जय झूलेलाल कस्टमर सर्विस असां तव्हांजे ऐप मां हिकु खाधो घुरायो हुयो ऐं जंहिंजा पै असां पैसा पहिरियां ई चुकाए छॾिया आहिनि मतिलब त ऑनलाइन पेमेंट करे छॾी आहे तव्हांजो खाधो हाणे असां वटि पहुंची वियो आहे पर जेको माण्हू अची करे हूअ खाधो ॾई वयो आहे उहो चए थो त खाधो तॾहिं ई ॾींदुसि जॾहिं तव्हां पेमेंट कंदा छो त असांजे ऐप में उहा तव्हां जी पेंमेंट न थी ॾेखारी वञे ऐं असां हुननि खे मां ॾेखारियो की असां जे बैंक मां पेसा कटजी विया आहिनि असां खे उहो मैसेज अची वियो आहे त तव्हां जी पेमेंट थी वई आहे पर तव्हां जो माण्हू उहो न थो मञे ऐं चए थो त असांजे ऐप में उहे शो न था कनि मतिलब त असांजे वटि उहे पैसा न आया आहिनि ऐं उहो खाधो तॾहिं ई ॾींदो जॾहिं मां उन खे वरी खां पेसा ॾींदा अगरि मां हुन खे पेसा ॾियां थी त असां हिकु ई खाधे लाइ ॿ दफा पेसा ॾींदासि ईअं थी वेंदो ऐं असांजा पेसा जेका बैंक में अटकियल आहिनि उहे ईअं ई हली वेंदा उहे न तव्हां वटि आया आहिनि न असांजी बैंक मां हली विया आहिनि सो महिरबानी करे असांखे ॿुधायो त असां हिन लाइ छा करे सघंदा आहियूं की असां उअ पंहिंजी अटकायल जेका असां पेमेंट कई आहे उहा वापिसि वठी सघंदा आहियूं महिरबानी करे इन इन जे बारे में कुझु जरूर ॿुधायो